हलो क्या आप ओला से बात कर रहे हैं भैया मुझे न्यू मार्केट जाना है अच्छा आपको कितनी देर लगेगी आने में दस मिनट ठीक है भाई साहब मैं ना पान की गुमती के पास खड़ा हूँ आप कोशिश करियेगा की दस मिनट में आप आ जाएँ अच्छा भाई साहब मुझे एक और चीज पूछनी थी क्या आप पेमेंट के मोड को ऑनलाइन से नगद में कर सकते हैं क्या क्योंकि मेरे पास सिर्फ कैश ही है अच्छा ठीक है तो ठीक है हम कैश में कर सकते हैं ट्रांजेक्शन ठीक है ठीक है ठीक है आप आ जाइए कोशिश करिएगा कि जल्दी आएँ